ओना तऽ मिथिलामे सहरसामे खेती तऽ सभ चीजकेँ होइ छै जैंकी अहाँकेँ दालिके भेल

तम्बाकू भेल सब्जी भेल ई सभ चीजकेँ चावल छै गेहूॅं छै बाँकि ई सभमे सभसँ मुख्य अहाँकेँ एतऽ सभसे बेसी उपजै वाला चीज अहाँकेँ अछि कि मकइ एने मकइके खेती सभसँ बेसी होइ छै इहा दुआरे कि भऽ सकै धरतीके कारण पर एने पुरा ई पुरा मतलब कि गाँव एरिआमे अहाँकेँ मकइके खेती सभसे बेसी होइ छै अहाँकेँ सभसे बेसी भेटत मकइके खेती एतऽ बांँकि खेती सभ होइ छै एतऽ सबसे मुख्यमे अहाँकेँ मकइ भेल आओर बाँकि सभ कनि मनि होबे करै छै